असां घर में ऐं मुङु चणा रहां इहे सभु भिॼाए करे ऐ उन्हनि खे सुबुह जो उनमें बसरि टमाटो धाणो हुन में इहे सभ विझी करे ऐं खाइण सां शरीरु सही रहंदो आहे इनजे खां उहे ठाहींदा आहियूं ॿियो केॾीमहिल कारे मिर्च वारी कोकी थी वई ऐं उहे केॾीमहिल बसर वारी कोकी भोरी इहे सभ बि केॾीमहिल असां कंदा आहियूं ऐं ऐं वरी भाॼियुनि में दालियूं तरह तरह सां थींदियूं आहिनि दालियूं बि ईअं ई कंदा आहियूं उहे ऐं सायूं भाॼियूं थी वियूं जीअं पालक मेथी सावा बसरि पली ई इहे सभु भाॼियूं बि असां कंदा आहियूं जंहिं जिन सां असांजे शरीर में ख़ून जी कमी बि पूरी थींदी आहे ऐं शरीर बि सही हूंदो आहे ऐं ॿियो वरी असां दालियूं बि चङे प्रकार सां करे खाईंदा आहियूं इने सां दालियुन सां बि असांखे प्रोटीन भरपूरि मिलंदो आहे तरह तरह जी भाॼियूं अलॻि अलॻि नमूने सां करे ॾींदा आहियूं ताकी खाइण में बि सुठो लॻे इहे ऐं इ में ॿार बि ऐं परिवार वारा सभई ॼणा ख़ुशी ख़ुशी खाई वठंदा आहिनि ऐं उन्हनि जी ई सिहत बी उन्हनि जो शरीर बि सही ई हूंदो आहे ऐं